जोङो दा जों बाथौआव बाथौ धोरोम आरो जों दा न'आवबो फालियो आरो ओइ गामिनि गामियावबो माबायो धोरोम बाथौ माबायो जोंबो इनिफ्राय आरो जोब बैसागो मागोआवबो जों बुरैनिया बुरैनि सिख्लाफोरनिया सिख्लाफोरनि सेंग्राना सेंग्रा मागियो जों मोसायो रंजायो गासैबो गथ' गथाय गासैबो मोसाजोबो जोङो जुदा जुदा दल दल आरो रंजायो जोङो जों गासिबो आरो बे ओ धोरोमखोबो जोङो गामियावबो फालियो न'आवबो फालियो जोङो आरो बैसागो मागोआव गासैबो रंजायो इनिफ्राय दा जोङो इदिनो आरो ज' ज' मागियो आरो जोङो दा गासैबो बोराय बुरै गासैबो सिख्ला सेंग्रा गथ' गथ'बो रंजायो आरो जों